क्या पहले के समय की तुलना में कोई महत्वपूर्ण विकास हुआ है जिससे आप के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को मदद मिली है हमारे यहाँ सड़क बनाया गया है सरकार की मदद से और औरतों को पेंसन दे रहें प्रति माह छह महीने पर और बच्चों को या लड़का हो या लड़की हो सभी को सरकार द्वारा दसवीं में साइकिल दिया जा रहा है और हमारे गाँव में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं जैसे कि सड़क बन रही है यही वृद्ध पेंसन मिल रही है आंगनवाड़ी का इस्कूल खोल दिया है जैसे कि बच्चों को पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो उन्हें ड्रेस मिल रहा है सरकार द्वारा दिया गया उन्हें खाना भी दिया जा रहा है हमारे स्कूल सरकारी स्कूल में सब को खाना मिलता है सब कुछ मिलता है ड्रेस मिलता है पोशाक मिलता है ड्रेस का पैसा मिलता है साइकल का पैसा मिलता है आंगनवाड़ी का सुविधा है जो बच्चा छोटा है तो उसे भी सरकारी आंगनवाड़ी में पढ़ने का मौक़ा मिल रहा है ख उसे भी पैसा मिलता है खाना मिलता है सब कुछ मिलता है ड्रेस देते हैं उनको सरकार की तरफ़ से सब कुछ मिलता है जैसे कि कोई लेडिस विधवा हो गई हो तो उसे उसे भी पैसा मिलता है कन्या बाई की तर द्वारा सब कुछ ये हमारे देश में हुआ है